बाग कामाची आवड म्हाका ल्हानपणासानूच लग्न जावन जेन्ना हांव घोवागेर आयलें तेन्ना फावल्या वेळा हांवें बागकाम करपाक सुरवात केली म्हजे बागेंत फुलिल्ली फुलां पळोवन म्हाका खूब खोशी मेळटा